ایک بار میں اپنے اسکول میں گانا گا رہا تھا ہمارے اسکول میں ٹیچرس ڈے منایا جا رہا تھا میں اپنے پسندیدہ استاد کے لیے گانا گا رہا تھا میرے دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اسکول کے تمام بچے میرا گانا سن رہے تھے اچانک گانا گاتے گاتے میں گانا بھول گیا اور جھٹک گیا کہ گانے میں آگے کون سی لائن ہے پھر میرے استاد اسٹیج پر آئے اور انھوں نے وہاں سے گانا گانا شروع کیا جہاں سے میں اٹک گیا تھا سب بجے اتنا زیادہ خوش ہو گئے کہ وہ خوشی کے مارے تالیاں بجانے لگے